हेल' औ आदा आंथ' रेस्तुरेन्ट अर्दार खालामदोंमोन अमाजों ओंखामजों नाथाय दा दावसो फैबाय बेखौ नोंथांआ केन्सेल खालामनानै हरफिन्नो हागोन नामा आंथ' अर्दार खालामनाय बायदि बुस्थुखौ मोन्नो हायासै बेखौ नोङो हरफिन्नो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय